जय झूलेलाल जीअं त हर इंसान में काई न काई ताक़त काई न काई घटिताई हूंदी ई आहे तीअं मुंहिंजी बि आहे मूंखे हीअं लॻंदो आहे की मां थोरी भावुक आहियां काई बि हालति ॾिसी करे त तकिड़ो भावुक थी वेंदी आहियां रोई पवंदी आहियां त इन जो फ़ाइदो माण्हू वठी सघंदा आहिनि त इहा मुंहिंजी घटिताई आहे मूंखे ईअं अहसासु थींदो आहे पर मूंखे गॾो गॾु इहो बि लॻंदो आहे की मां जेके बि हालति आहिनि उतार चढाव ज़िंदगीअ जा ईंदा आहिनि उन में मज़बूतीअ सां बीह करे उन जो सामिनो कंदी आहियां पोयां न थींदी आहियां ऐं ॿियनि खे बि सहारो ॾियण जी ताक़त रखंदी आहियां त ईअं मूंखे पंहिंजी ताक़त लॻंदी आहे ऐं भावुकता मुंहिंजी कमज़ोरी आहे मुंहिंजी घटिताई आहे